سینٹرل دہلی میں آج بھی عورتوں کو بھید بھاؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے ساتھ صنفی مساوات اور بہت سارے امتیازی سلوک کیے جاتے ہیں اسی لیے ان کو تعلیم سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے لیکن بہت حد تک اس رواج کو کم کیا گیا ہے کچھ لوگ ہیں جو آج بھی لڑکیوں کو ناخواندہ ہی پسند کر رہے ہیں تعلیمی اعتبار سے وہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں اور سماجی طور پر دیکھا جائے تو لڑکیوں کو آج کل اکیلے جانے میں کتنی دشواریاں ہو رہی ہیں کتنے ہی حادثات سامنے آتے ہیں کہ قتل و غارت گری ای کا حادثہ عام ہوگیا ہے ایسڈ اٹیک بھی بہت دیکھنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں ان تمام مشکلات کو دیکھتے ہوئے ترقی کے اور تعلیم کے مواقعوں سے لڑکیاں محروم رہ رہی ہیں